हाँ मैं पाँच नंबर्स दस से दस लाख के बीच बता सकती हूँ पचास हज़ार एक लाख डेढ़ लाख दो लाख ढाई लाख